میری پسند پسندیدہ کتاب بھیانک جرائم ہے اور میں یہ کتاب بہت پہلے سے پڑھتا ہوں یہ کتاب کی کوئی سیریز نہیں ہے اور کتاب میں بہت سے جُرم کے حادثے ہیں جس میں کئے گئے جُرم اور شاطر مجرموں کا دماغ اور اُن کی پلاننگ بتائی جاتی ہے اور وہ جُرم کو کس طرح سے انجام دیتے ہیں جُرم کتنا ہی پرفیکٹ طریقے سے کیوں نہ کیا جائے اُس میں کچھ نہ کچھ کلو رہ ہی جاتا ہے اُس کلو کے ذریعے پولس شاطر مجرموں تک پہنچ ہی جاتی ہے مجھے پڑھنے میں بہت لُطف اندوز بہت لُطف اندوز ہوتا ہوں